दिक्खो जी अगर ट्रडीशनल डांस दी अगर गल्ल कीती जा मतलब एह् नच्चने दी गल्ल कीती जा तां डांस करना इक्क जेह्ड़ी ऐ हर इंसान च एह्दा जेह्ड़ा होंदा ते हर इन्सान दा इक्क एम होना चाहिदा कि डांस करना अपने स्टेट गी जां अपने कल्चर गी कुसै सामनै मश्हूर करना एह् कला जेह्ड़ी ऐ हर कुसै गी औना चाहिदी ऐ की जेह्ड़ा बंदा अपने स्टेट गी जेह्ड़ा शो करदा ते इश्यू करदा अपने डांस दे थ्रू ओह् बड़ा इक्क मतलब अच्छा कम्म होंदा अपनी स्टेट शो करना मतलब इक्क ब्हादरी दा कम्म होंदा ते इक्क अच्छा सोशलिस्ट तच बी गिनेआ जंदा उसी समाजिक च बी गिनेआ जंदा की के अपने स्टेट गी अगर री प्रजेंट बंदा करा दा होऐ तां ओह् इक्क बड़ा स्हेई गल्ल होंदी हर इक्क स्टेट दा इं'या ते साढ़े ठाई स्टेटां न ते अट्ठ युनियन टैरीटेरीज़ न साढ़े इंडिया च अपना अपना डांस होंदा जे एंड के दा अपना डांस ऐ पंजाब दा अपना दिल्ली दा अपना गोवा छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल मिजोरम नागालैंड मणिपुर मेघालय कर्णाटका त्रिपुरा सिक्किम हर इक्क स्टेट दा जेह्का अपना अपना डांस ऐ ते जरूरतां एह्दे च इ'यै होंदियां कि गौरमेंट गी जेह्ड़ी साढ़ी सरकार ऐ ना जेह्ड़ी बी स्टेट च होऐ जां सेंटर च होऐ उ'नें केह् करना चाहिदा कि हर इन्सान गी जेह्ड़ा डांस दे बारै च सनाना चाहिदा कि डांस कि'यां करदे ते किस स्हाबै च होंदा ओह्दे कन्नै फायदा एह् होंदा असेंगी कि साढ़ी जेह्ड़ी औने आह्ली जनेरेशन होंदी थोह्ड़ा ओह् मॉर्डन होई जंदे थोह्ड़ा उ'नेंगी पता चली जंदा कि एह् डांस दी खूबियां 'केह् होंदियां डांस करने दे असेंगी बड़े सारे बेनीफिट होंदे की ओह्दे कन्नै वेट साढ़ा जेह्ड़ा होंदा ओह्बी घटी जंदा वज़न ओह्बी घटी जंदा बाकी कोई बमारी निं लगदी की के डांस नच्चने कन्नै केह् होंदा कि पसीना बड़ा निकलदा ते असेंगी ओह्बी बड़े सारे फायदे होंदे